ہاں میں اپنے دوستوں اور اپنے خاندان کے بارے میں بتا سکتی ہوں میرے گھر میں کافی لوگ ہیں میرے خلیرے چچیرے بہن بھائی اور میرے دادی دادا کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم سب الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں اور میرے تائی تاؤ چاچا چاچی سب لوگ گاؤں میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا ایک ساتھ ٹائم کم گزار پاتے ہیں اور جو میرے دوست ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں ان کے ساتھ مجھے اپنا وقت بتاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کب ٹائم نکل جاتا ہے میں ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہتی ہوں اور میرے کافی سارے دوست ہیں جن سے میں اپنی ساری باتیں کرتی ہوں انہیں میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا سکتی ہوں مجھے انہیں بتاتے وقت کوئی بھی دقت نہیں ہوتی مجھے یہ نہیں لگتا کہ وہ لوگ کہیں بتا دیں گے کیونکہ وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں